अच्छा बीर जेह्ड़ी एह् कुकिंग दे बारै च गल्ल जेह्ड़ी तुसेंगी मैं गल्ल सनाई तां एह् कोई हाबी हूबी ऐ नी ऐ मेरी ते फेर बी कुकिंग करना जरूरी ऐ क्योंकि जिस टाइम बन्दा बाह्र जन्दा कुदै बी जाना होवै फेर बन्दा चाहे कालेज टाइम लाई लैओ फिर उद्धर ते कोई रुट्टी बनाइयै दिन्दा ऐ नी खुद ही बनाना पैंदी ऐ रूम च आइयै दिनै तुस खेली खुली आओ फिर अस सोचने कि हां भाई रुट्टी मिली जाए रूम बिच्च पर ओह् हे नी मिलनी खुद ही बनाना पैनी फिर होर बी बन्दा कुदै बी जाना होऐ कुदै बाह्र कल्ला रैह् गेआ कुद्धर फस गेआ फेर फेर बी ओह् करना पौंदा कुकिंग ते आनी चाहिदी बन्दे गी पर हाबी कुसै कुसै बन्दे दी हाबी बी बनी जन्दी कुकिंग होर कुसै दी हाबी नी हुं'दी पर नीड आस्तै करना पौंदा ऐ सिर्फ पेट आस्तै ते सा होर जि'यां बगैरा मैं अपने बारै च सनांदा जि'यां कुतै पोस्ट उप्पर होऐ बन्दा पोस्ट उप्पर होऐ फिर बी बन्दै ओह् करना पैंदा ऐ कुकिंग दे कुकिंग दे बारै च आना ही आना चाहिदा बन्दे गी क्योंकि बन्दा कल्ला फसे दा हर पोस्ट उप्पर बन्दा कल्ला ही रैह्ना होंदा ऐ फेर ओह्दे बारे च बन्दे ने खुद ही कुकिंग करने पैंदी ऐ कोई बन्दा हैनी लेआई दिन्दा उद्धर रोटी चाहे कुतै बर्फ़ दे एरिया च फसी जा ते उद्धर फिर कोई हैलीकैप्टर दा साधन नी होंदा सिर्फ ओनली खुद जेह्ड़ा राशन होऐ डिपोजिट कीता ओह् ही खुद ही बनाना पैंदा ऐ हाबी चाहो बनाओ नेईं बनाओ पर रोटी बनाना पैंदी ऐ अपने आस्तै बनानी एह्दे आस्तै हाबी हाबी बी होना चाहिदी बंदे गी हर इक चीज च पर ओह् होना चाहिदा ऐ अपनी नीड आस्तै हर कुछ करना चाहिदा बन्दै एह् ऐ नी कि ना कुछ हाबी हाबी होऐ बन्दा ओह् ही करनी पर ना नीड होना चाहिदी बोह्त जेह्दी नीड होऐ ओह् बन्दे गी आना चाहिदा करना